बदलते वातावरण और मानवी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए हमारे पृथ्वी पर उपलब्ध तरह तरह के जो पशु पक्षी हैं उनकी संख्या लगातार घटती चली जा रही है और कुछ तो ऐसे हैं जो विलुप्त हो चुके हैं और ऐसे पक्षी जो इंडेगर्ड एनिमल के अंतर्गत आती हैं अर्था संकटग्रस्त जातियों के अंतर्गत आते हैं और उनको बचाने के लिए हमारे बीच उपस्थित कई से ऐसे लोग हैं जो व पशु या पक्षी निरीक्षक बनना चाहते हैं अर्थात वह ऐसे कार्य प्रणाली को अपनाना चाहते हैं जो संकटग्रस्त पक्षी है उनको क्या किया जा सके उनका संरक्षण किया जा सके इसी के मद्दे नज़र रखते हुए जो भी पशु या पक्षी निरीक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए कुछ सुझाव इस प्रकार है सबसे पहले तो जिस भी पक्षी के आप निरिक्षण का कार्य करने जा रहे हैं क्योंकि सभी ज पक्षी है उनकी जो आते है वह अलग अलग है उनके रहन सहन उनके खान पान का तरीका अलग है तो सबसे पहला जो कार्य है वह यह होना चाहिए कि जिस भी पक्षी का निरिक्षण करना है आपको जिस भी पक्षी का आप निरिक्षक बनना चाहते हैं सबसे पहले आप यह ध्यान दीजिए कि उनके रहने की स्थित क्या है अर्थात वह ठंडे प्रदेशों की पक्षी है या गर्म प्रदेशों के पक्षी हैं क्योंकि जब आप उनका निरीक्षक बनेंगे तो आपको उनको उसी तरह का हैबिटैट प्रदान करना होगा जिसके अंतर्गत उ सर्वाइव कर पाते हैं ज़िंदा रह पाते हैं क्योंकि जब जो पक्षी ऐसे हैबिटैट के अंदर रहने वाले हैं जो गर्म जल वायु का हैत अगर उनको आप ठंडी जल वायु में रख देंगे तो वह ज़ाहिर सी बात है कि उनकी संख्या बढ़ने के आधा बढ़ने के स्थान पर लगातार घटती चली जाएगी तो सबसे पहला यह है कि उनके आवास को ध्यान में रखा जाए दूसरा तरीका यह है कि जो भी ऐसे कारण है जिस प्रक जैसा की जो एस्पेक्ट्रम है फाइव जी स्पेक्ट्रम है यह जो स्पेक्ट्रम है या यह तरंगदार्ध है यह उनके लिए बहुत ही खतरनाक है तो उनको जो रखा जाए तो ऐसी जगहों से दूर रखा जाए जहाँ परी एस्पेक्ट्रम की जो जहाँ पर इन स्पेक्ट्रम का जो असर है वह बहुत कम ही देखा जा सके